हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक साड़ी खरीदी थी जिसका रंग बहुत ही अच्छा था और उसका फैब्रिक भी बहुत ही आराम दायक था वह महंगा भी नहीं था और उसे इस्तेमाल करने पर वह तुरंत खराब भी नहीं हुआ इसलिए मुझे यह बहुत पसंद आया और तो और मैं इसे जब कभी भी पहनती हूँ तो यह उतनी ही सुंदरता के साथ हमेशा बनी रहती है